मिगी चाम्प होंदी जेह्ड़ी ओह् बड़ी पसंद ऐ पर में जिन्नी बारी ट्राई कीता ओह् मेरे ना नेईं बनी में इक बारी ट्राई कीता ओह् बड़ी गंदी बनी पर मिगी पसंद बड़ी ऐ में चाम्प मिगी बड़ी पसंद ऐ पर बनाना नीं आंदी बड़ा ट्राई कीता उसी कियां बनाया जंदा मीं कुछ बी समझ नीं आंदी समझ आंदी पर ओह् टेस्टी नी बनदी